हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है हमारे गाँव में जहाँ पे सभी लोग एक साथ एक साथ आते हैं एक साथ सामुदायिक एक समुदाय की तरह बन जाते हैं एक लगता है जैसे कि सभी लोग पहले से ही आए थे लेकिन सब लोग आते उस दुर्गा पूजा में सभी लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा ही घूमते हैं और यहाँ पे इतना अच्छा से लगता है झूला आता है झूला आता है मीना बाज़ार लगता है ये चूड़ी ए वाले आते हैं खाने पीने की दुकान होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं हैं और दो ये माता का मूर्ति बनता है साथ में गयां साथ में गणेश जी पार्वती ए शंकर भगवान और लक्ष्मी जी ये सभी बनते हैं और उन्होंने जो महिषासुर का वध किया था वो वाला ही तस्वीर वाला बनता है अक्सर हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ऐसे ही बनता है और हमारी मम्मी लोग अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन आती है खोइंचा भरने भगवान माता रानी को तो वो आती हैं नहा सुनाके और उससे पेह नाहा सुनाके आती है खोइंचा भरती है माता रानी को और प्रसादी चढ़ाती है सिंदूर लगाती है टिकली लगाती है और पूजा करती है अगरबत्ती दिखाती है फिर माता रानी को खोमेचवा भर देती है फिर वही लोग जो वहाँ पे पंडाजी बैठे रहते हैं वो मम्मी लोग को थोड़ा सा खोइंचा भी देती है दे देते हैं और फिर वो मम्मी लोग खोइंचा लेकर आ जाती हैं और हम लोग को भी उसीमें से माता रानी का प्रसाद देती है खाने के लिए मंदिर से बाहर जाकर हम लोग खा लेते हैं क्योंकि मंदिर में नहीं खाना चाहिए ना इसीलिए और फिर मीना बाज़ार में घूमते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कान में नाक में बहुत सारे आती हाथ में पहनने वाले पांव में पायल बिछिया चूड़ी अंगूठी बहुत कुछ होते हैं चाँप गार्डन स और खाने की चीज़ में समोसा लिट्टी जलेबी मूढ़ी कचरी बहुत बड़ी बहुत कुछ मिलते रहते हैं और बहुत सारे पकौड़े भी मिलते हैं हम लोग जितने भी दिन आते हैं सभी दिन खाते हैं सप्तमी के दिन सप्तमी के दिन भी हम लोग के घर में बड़ी पूजा होती है उस दिन हमारे घर में जो भगवती है डिहवार बाबा उनको उनका ये होता है क्या बोलते हैं ये प्रसादी चढ़ाते हैं खीर का जिसे पातर कहते हैं मम्मी लोग पातर कहती हैं बोलती हैं भगवान का पातर पर पड़ता है सप्तमी के दिन और उसी दिन खीर चढ़ता है में और जो मिठाई चढ़ाना चाहते हैं वो मिठाई भी चढ़ाते हैं खीर मिठाई ये सब चढ़ाते हैं भगवान को अपने डिहवार बाबा को फिर भो वो खान खा लेते हैं मतलब कि पूजा हो जाती है डिहवार बाबा की फिर अपने कुल देवता जिसे हम कह सकते हैं वो कुल देवता हैं हम लोग के डिहवार बाबा उनका पूजा हो जाता है फिर उस दिन भी हम लोग प्रसादी खाते हैं तो उस दिन मम्मी बोलती है कि लहसुन प्याज़ मत खाओ वैसे भी हम लोग पूरी दससहरा में लेहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं ये सब बिकता रहता है पर तो बहुत सारे लोग होते हैं बच्चा सो बच्चे लोग जो नहीं मानते हैं तो वो खाते हैं मेला में मूढ़ी कचरी अब बहुत कुछ जलेबी समोसा और चाइनीज फ़ाश्ट फ़ूड भी चाइनीज़ खाना भी होता है जिसमें रहता है चौमीन मेगी ये पास्ता और आइसक्रीम सब रहता है सारे लोग ये सब भी खाते हैं दुर्गा पूजा में मीना बाज़ार में लॉकेट भी रहता है बहुत सब कुछ रहता है बैलून्स रहते हैं बच्चा लोग तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं सभी खुशी से एक साथ बच्चे की टोली निकलती है और सभी बच्चे के हाथ में एक दो बैलून रहते हैं वो अपने मम्मी पापा से खरीदवा ही लेते हैं बैलून उनका तो इतना खर्चा होता है इन दस दिन में वो तो वही जानें लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं सभी लोग एकदम मस्त पार्टी मनाते हैं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं मेला में घूमते हैं झूला झूलते हैं इतना मस्त झूला लगता है इतना सारा झूला टॉवर झूला नाँव वाला झूला घो हाथी घोड़ा जंप वाला झूला ऊपर से चढ़के नीचे कूदने वाला झूला बहुत सारा झूला लगता है इतना सारा झूला कि हम बोल भी नहीं सकते ए कभी आप सब भी आइए तो ज़रूर देखिए लेकिन इतने सारे लोग एक साथ एक नाँव वाली टोली में इतने बड़े रहते हैं ट्रेन वाला झूला आता है ट्रेन के साथ एक डब्बा में हर एक लोग बैठ जाते हैं और बैठकर इतना इंजॉय करते हैं इतना घूमते हैं इतना उसमें मस्ती करते हैं एकदम और उसीमें कोई आइसक्रीम कोई ये भूंजा सब बहुत सारे लोग कचरी मूढ़ी जलेबी औड़ बहुत सारे समोसा जो लहसुन प्याज़ खाते हैं वो सभी लोग उसमें लेकर बैठे रहते हैं और बैठकर खाते रहते हैं कभी कभार तो हम हम भी खा लेते हैं क्योंकि वो अब कितना कितना ये करेंगे फिर खा लेते हैं बाद में दोस्त हमारे जितने भी दोस्त सब लोग रहते हैं वो ज़्यादा कहने लगते हैं तो खा लेते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं और दुर्गा जी के दसवें दिन माता नौंवे दिन माता रानी का ये होता है विसर्जन हो जाता है फिर दसवें दिन उनका भसान हो जाता है और जिस दिन भसान होता है उस दिन सभी लोग मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस बार आए हैं और सभी खुशी खुशी जा रहे हैं सबको खुशी करके सबको आनंदित करके हे भगवान अगले बार भी आप आएं तो ऐसे ही हर एक हर लोग खुश रहें और फिर से आपका इसी तरह हम सभी लोग मिलकर आपकी पूजा करें और सहयाेग करें यही मानते हैं फिर उनका भसान हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं फिर सभी लोग पार्टी मनाते हैं उसके दुर्गा पूजा के बाद भी और फिर ऐसे ही हम लोग पार्टी मनाते हैं हमारे सा हम सभी लोग मिलके बहुत ही खुशी के साथ एक साथ मिलकर बहुत सारे मस्ती की करते हैं मेला में घूमते हैं फिरते हैं और फिर माता रानी का भसान हो जाता है फिर इसी प्रकार हम लोग सभी एक साथ घर चले जाते हैं इतना ही कहना चाहेंगे लेकिन बहुत मस्ती करते हैं जैसे छठ पूजा भी हो गया है उसमें तो ब दूर दूरके देशवाले लोग आते हैं दिल्ली आसाम हर एक जगह के लोग बिहार में आते हैं क्योंकि बिहार का बिहार का त्यौहार महाप्रसिद्ध है बिहार में छठ पूजा की बहुत ज़्यादा मान्यता है बिहार में ये पर्व इतना उत्साह के साथ मनाया जाता है इसमें बनता है ठेकुआ भुसबा फिरकियाँ खजूरी सब बनता है और मम्मी लोग जो पूजा करती हैं वो तो हाथ में मेहंदी ये क्या सब आल्ता नैल पैंट आल्ता और पाँव का आल्ता सब करती हैं नाखून में भी आल्ता लगाती है बहुत ज़्यादा एकदम से केश ओश बांधके नए नया नया साड़ी पहनती है खरना करती है फिर दूसरे फिर दूसरे दिन दूसरे दिन सभी लोग जितने भी पूजा करते हैं और जिन सबका होता है पूजा वो भी हम लोग भी एकदम अच्छा से नया नया कपड़ा पहन लेते हैं और फिर सांझ को घाट पे जाते हैं सभी लोग सज धजके और पापा डाला लेकर जाते हैं फिर वहीं मम्मी लोग सजाती हैं हम लोग भी सजाते हैं अगरबत्ती दीप सभी कुछ गुग्गुल सब जलाते हैं फिर थोड़ा सा शाम होने के बाद मम्मी लोग पानी में चली खड़ा होने चली जाती है फिर तो नारियल फिर सब कुछ हाथ में लेकर मोमबत्ती इ पान पत्ता सब लेकर वहीं पे खड़ा होती हैं फिर खड़ा होने के बाद हम लोगों मम्मी को के हाथ में नारियल सब दे देते हैं पिठर सब लगा देते हैं फिर मम्मी लोग पूजा कर लेती हैं उसके बाद फिर मम्मी लोग बाहर निकल जाती हैं इस शाम में अर्घ सब कोई है भगवान के साथ करके आ जाती है फिर सुबह में भी उसी प्रकार पूजा होता है और वहाँ पे भी सभी लोग वहाँ पे भी मेला लगता है घाट पे बहुत ज़्यादा मेला लगता है और सभी बच्चे उसमें भी बेलून्स रखे रहते हैं हाथ में इतने सारे बैलून्स और इतने सारे पटाखा फोड़ते रहते हैं कोई फुलझड़ी कोई पटाखा और कोई कुछ कुछ फोड़ते ही रहते हैं इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं